हम हमरा दू टा बेटी ही छै बेटा नहि छै तऽ हम चाहै छिए कि हमर बेटी जे छै ओ आइ मतलब आइ ए एस बनै ओकर भी इच्छा इएह छै कि हम आइ ए एस के तैआरी करिए आओर हम चाहै छिए जे ओ एहि तरहसँ पढ़ाइ लिखाइ करै कि आगाँ जा कऽ एक अच्छा पद आइ ए एस के पद लऽ कऽ ओ आगाँ बढ़ै तऽ एहिलए हम चाहै छिए कि ओकरा जे भी भारतके सबसँ बेहतर कॉलेज छै जेना दिल्ली यूनिवर्सिटीके किछु कॉलेजसब छै ओहिसँ हम ओकरा पढ़बिए आओर जेना गार्गी कॉलेज आओर सेन्ट स्टीफेन्स कॉलेजमे हम चाहै छिए जे ओकर पढ़ाइ हुअए जाहिसँ कि ओकरा आगाँ बढ़ैलए नीक मौका भेटै आओर ओहिमे तैयारी करैलए भी ओकरा एक नया और बढ़िआँ माहौल भेटै